आमच्या वाठारांत पर्यटन सुदारपाक सरकाराक ग्राम पंचायतीक कसले तरेच्यो सुचोवण्यो तुमी दिवंक सोदता अशें जर म्हाका विचारश्यात जाल्यार पर्यटन हें गोंयांत तरी खुबूच फामाद जालां सगळे कडेन वता थंय आमकां पर्यटक पळोवंक मेळटात आनी आतां आतां तर अशें जालां की भाड्याच्यो गाडयो मेळटात भाड्याच्यो मोटरसायकली मेळटात त्यो घेवन पर्यटक बिंदास जाय तशें फिरतात ते कसलोच भान सुद्दां दवरीनात एक एकदां हालींच दोन तीन गजाली घडल्यात जे पिवून ते पर्यटक अशे सामके गाडयो चलयतात की एक एक एकदां आमच्या थंय इश्कॉलाचीं भुरगीं क्रॉस करतालीं ते नशीब म्हणून तीं भुरगीं वाटावलीं त्या भुरग्यां सकट ती गाडी फुडें वचपाची तशेंच पयर आनीक एक गजाल आमच्या थंय घडली की एक गाडी आयली की आनी चार पांच गाडयांक डॅमेज करून ती फुडें गेली अशे रितीन पर्यटक गोंय म्हणजे तांकां दिसता की ये बिंदास जगप फक्त थंय सूर्य थंय सी सन एण्ड सॅण्ड म्हणटात पळय तशें गोंय तांच्या मनान आसता पूण गोंय आमचें तशें न्हय आनी सरकारान खूब पावलांय घेवंक जाय हें सुदारपाक तांचेर बंदी हाडूंक जाय ते वतात थंय ते सोरो घेतात आनी पितात बाटल्यो हांगां थंय उडयतात तांकां फायन घालूंक जाय गाडी चलयतना शिस्तीन चलय म्हुणून सामकें तांकां गाडयेचो ओनर जो आसा पळय ते गाडयेच्या ओनरान तांच्या हातान चावी दितनाच पळय तांकां सांगूंक जाय गाडी म्हजी आसा त्या स्थितीन परती आपल्या घरा पावपाक जाय म्हुणून ते जाय तशे ती गाडी घेवन वापरतात आनी एक्सिडंटूय करतात एक एकदां ते ताजेरूय बंदी हाडूंक जाय ते येतात पर्यटक हांगां थंय प्लास्टीक उडयतात खातात बाटल्यो काडून रस्त्यार मोखून मारतात हाजेरूय बंदी हाडूंक जाय म्हणटकच ता ते पर्यटक गोंयांत सरना फुडें तांकां पयलीं एक कायदो लागू जावंक जाय की तुमी गोंयांत रावतले जाल्यार हे नेम तुमकां पाळचे पडटले अशे तांकां नेम करून दिवंक जाय आनी हें सगळ्यांकूच लागू जावंक जाय जाल्यारूच आमचें पर्यावरण आनी सगळें बरें स्वच्छ उरून पर्यटन आनी बरें सुदारतलें आनी आनी आनी लोक आमच्या गोंयांत येवंक सोदतले आनी सगळें बरे भशेन जातलें म्हणून सरकाराक सुचोवण्यो म्हणटात त्यो ह्योच की पर्यटकांक एक नामावळ करून दिवची हे हे रुल्स हे हे तुमकां पाळुंकूच जाय नाजाल्यार तुमकां हे ही फायन पडटली अशें जावंक जाय नाजाल्यार हांगा थंय आतां सगळ्याक कॅमेरा जाता टॅक्नॉलोजी इतली फुडें पावल्या आनी इतल्या देशांनी आमी इतलें पर्यटन पळयतात की जंय सामकें स्ट्रिक्ट आसता आनी लोक ते पाळटाय बी तशेंच आमी आमच्या गोंयांत करूंक जाय लोकांनी ते पाळुंकूच जाय नाजाल्यार तुमकां ती फायन पडटली आनी ती पडून तांकां शिक्षाय जावंक जाय जाल्यारूच हें फुडलें सगळें सुदारतलें आनी ह्यो सुचोवण्यो म्हाका करीन दिसता सरकाराक